आबाद मावनाया आबुं महरै बोथोरनि सायाव सोनारो मानोना बोथोरा एखनब्ला गाज्रि जायो आरो एखनब्ला मोजां जायो बोथोरजों लोगोसे जोङो आबाद मावनाय समाव जोङो हासारबो होनांगौ बै समाव जोङो जेरैबायदि नांगौ रोखोमनि अखा जेरैबायदि जोङो मोननो हायो माइ गायनाय समाव बोथोराव बोथोरनि समाव बोथोर मेसेङाव मेसेंनि समाव गोरान खेथि दैज्लांनि समाव जेरै जोंनि माइ गायनाय मेसेङाव गोरान आबाद आरो दैज्लाङाव जोंनि माइ आबाद दा दैज्लाङाव नांगौ रोखोमनि अखा हानाय आरो लोगोसे हासार गैया हासार होनाय बेफोरबायदि जोङो मोजां बोथोरखौ लानानै मोजां आबाद मावनानै मोजां फसल मोननो हायो आरो जुदि बेफोरनिफ्राय जोङो रिक्स लानो नांगौब्ला जोङो माखासे जोंनो एग्रिकालचार अफिसफोराव थांनानै जोङो माखासे एप्लाय खालामनांगौ जायो जेरै आबादा बांद्राय अखा हानानैनो नस्थ' जायोब्ला बे आबादनि थाखाय जोङो खहाखौ जेरै जोङो सुफुंनो हायो जेरै जोंनि मोननांगौ फसलफोरखौ जोङो दै बानानि थाखाय गासिबो सेवजोबलाङोब्ला हयथ' एम्फौ जानानै गाज्रि जायोब्ला बेखौ मोनफिननो थाखाय जोङो एन्सुरेन्स खालामना लानांगौ आरो आङो बेखौनो सानो जुदि आबादा गाज्रि जायोब्ला एन्सुरेन्स जुदि आंनाव दङ अब्ला आङो हयथ' आङो बेनि खिथि पुरनखौ आङो सरखारनिफ्राय मोनफिननो हागोन होननानै राहा दं होननानै आं सानो दा बेबादिनो जोङो रिक्स लानानै जोङो आबादखौ खस्थ' खालामनानै मोजाङै मावनांगौ होननानै आं सानो आरो जुदि आबादा नस्थ' जायोब्ला बेनि राहाखौ जोङो एन्सुरेन्स खालामनानै लानांगौ होननानै आं सानो